हलो संतोष होटल मां परमेश्वरी आदर्श नगर मां थी ॻाल्हायां मां पंद्रहंनि ॼणनि जी रोटीअ जो ऑडर तव्हांखे ॾिनल आहे अर्ज़ु आहे की प्लेट गिलास कटोरी चमची अहिड़ा जेके रोटी खाई पी करे फिटी करे छॾियूं महिरबानी करे जल्दी मोकिलियो महिमान अची विया आहिनि